अशें थोड्या फावट हांव कोंकणी सर्तिनीं हांवेन हांव पार्टिसीपेट जालां हांवेन भाग घेतला जशें की कोंकणी नाटकांनी ताज्या नंतर कोंकणी भजन सादर करपाचें आसत मागीर त्या टायमार एक टॉपीक दिता आनी त्या टॉपिकाचेर एक मिनटभर कोंकणींत उलोवपाचें आसता ताच्या प्लस पॉंयट म्हणजे बऱ्यो गजाली तशेंच एक वायट बाजू सांगपाची आसता पूण हांव म्हजो अणुभव सांगपाक सोदतां तो म्हणजे युवा म्होत्सवाक हांव वस्ताद जोडपें ह्या सर्तीक हांवें भाग घेतलेलो हांव जोडपें म्हणना फुडें हांव आनी आनी एकटो म्हज्या वांगडा आमच्या आमचो एक पंगड आसा सख्याहरी पंगड तेज्या ताज्या थ्रू आमी त्या युवा म्होत्सवाक गोवा युवा म्होत्सवाक पार्टिसीपेट जाल्लीं आनी आमी धंगर हो आमचो पोशाक आशिल्लो आनी त्या दिसांनी एक मातशें उलोवन उलोवन म्हाका ती धंगारांची भाशा तांचो जो टॉन आसा तो खूब आवडूंक लागललो असो आनी हांव मातशें मातशें तशेंच मातशें उलोवप इव्हन त्या दिसा कितें जालें तर हांव स्टॅजीर सुद्दां तशेंच उलोवपाक लागलें पूण जो म्हाजो पार्टनर जाल्लो ताजे कडेन ती जायनाशिल्ली म्हणून तो कितें करपाक लागलो जशें हांव आतां उलयता पळय न्ही तसोच तो म्हणचे आमची रेग्यूलर जी कोंकणी आसा तश्याच तरेन तो उलोवपाक लागलो जाल्यार थंय नेमको आमकां प्रश्न केलो जजीस जजान की तुमी घोव बायलां म्हणजेच घोव बायलां थंय जावन येयिल्लीं न्ही सो तुमी घोव बायलां तुमी जोडपें जावन आयलां पूण तो अश्या तरेन उलयता आनी तूं सारकें ते गंवळी लोकां सारकेंच उलयता मगो म्हणून आतां करतलें कितें तेका कांय मागीर चॅंज कर म्हणूं शकना हांवें सांगलें हय तो खूब वर्सां जालो शारान येवून रावता हांव गांवांनूच आशिल्लें न्हू आतांच चार दीस जाले ताणें म्हाका गांवांतल्यान हांगा हाडलां म्हणून म्हूण म्हजी भाशी ती तशीच उरल्या आनी एक चार म्हयन्यांत तर युवा म्होत्सव जायत जाल्यार म्हजीय भाशा तशीच जातली म्हजो टॉन तसोच जातलो हो म्हजो एक बारीकसो एक अणुभव